गारां मेंनाय आरो खाब्रां जानायखौ जोथोन लानो होननानै बुङोब्ला आंथ' सासे मेथाइ खनगिरि नङा होमब्लाबो आंनि नोजोरावहाय सासे मेथाइ खनग्राया गारांखौ मोजाङै खालामनांगौब्ला बिसोरो खनबाय थानांगौ ओ प्रेक्टिस बानायबाय थानांगौ खोमा आमफ्रायहाय बेजों लोगोसे बिसोरो सेलेखाफोर बिदिनो माबा माबि जानांगौ खोमा आमफ्रायहाय ओम सब समाय खनबाय थानांगौ खोमा बिसोरो प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौदां आंथ' खनफेराखैबो नालाय अब्लाबो खननो मोजां मोनोमोन मोननाया आंबो नाथाय माथो खालामनो ओ बिमा बिफाफोरानो मेथाइ खननायावबो होनो हायासै नालाय हमोब्लाबो आङो सम सम ओरैनो ओंखाम संनाय दुगैनाय माबा माबिफोराव खनलाबायो आरो ओ जों खनोब्ला खिन्थु बैसागु फोरबोफोर माबा माबिफोराव खनब्ला हागौ खोमा नाथाय जाया खोमा साननानै खननाय जाया खनोब्लाय गाराङा एसे बारा गाज्रिदायबो नङामोन आंना नंनायालाय खनजायोमोन सासे मेथाइ खनगिरिआबो ओरैनो जाया उन्दैनिफ्रायनो खननाय हुदा थानांगौ बिनिफ्रायहाय ओ सा रे गा मा लानाय जानांगौ बिजों लोगोसे सोबसमाय खनबाय थानायबासो खननो हायो ओ खोनानो मोनदों मा बे मेथाइ खनग्राफोरा बिमा सरासथिनिनो बोर मोनखानाय होननानै ओ बुंनो हायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला नों आङा जानला मोनला खननो हाया नालाय गान खननायाबो गोबां नियमफोर थायो गान खननायाबो जेन'बा नोङो ओम ओ सिंगारफोरनि गाराङाबो सोरनाबा सोरनाबा गोदै थायो सोरनाबा सोरनाबा ओ खाब्रां थायो खाब्रांखौ मोजां खोनाया आरोखि खननोब्ला गोदै गेस्रेम जानांगौ गारांफोरा होनबासो मोजां खोनायो आरोखि ओ गान खनग्राफोराथ' जेन'बा नोङो मोजाङै मोजां खनबाय थायोब्ला गान खन मेथाइ खननायावबो नोङो फैसा दङ जेन'बा नोङो फैसा खामायनो हायो गाव जुदि रोंखा राखा जायोब्ला नोङो नोङो गथ'फोरखौबो फोरोंनानै बेयावहाय ओ फैसा आरजिनो हायो बेजों लोगोसे नोङो आरो गिदिर गिदिर फांसनफोरावहाय जेन'बा लांफैयो ना बेयावहायबोथ' नोङो ओरैनो लांफैया फैसा खामायनो हायो आरोखि बिनि उनावहाय नोङो ओ गारां मेथाय खननायनि माबा इस्कुलफोर खुलिनानैहाय नोङो जेन'बा फैसा खामायनो हायो आरो सिंगार जायोब्ला सिंगार